गानामे तऽ हमरा शारदा सिन्हाके गाना बहुत पसन्द अछि छठके गीत आओर कल्पनाके भी गाना बहुत पसन्द अछि आओर हिन्दी गानामे हमरा अरिजीत सिंह आओर नेहा कक्कर अरमान मल्लिक ई सबके गाना पसन्द अछि लेकिन हँ ठीके ठाक है गाना उतना हमरा पसन्द तऽ हए नहि लेकिन म्यूजिक एक अइसन चीज हइ गाना जे कि इन्सानके मन अगर केतनो खराब रहै तऽ ओकरा सुनलेके बाद इन्सान ठीक हो सकै हइ आओर अगर इन्सानके मन केतनो दुखी रहै केतनो केतनो परेशानी रहै गाना सुनलेके बाद इन्सान थोड़ा सा एगदम अपना चिंता से दूर हो जा हइ थोड़ा सा अच्छा फील करऽ हइ बहुत अच्छा कि हँ गाना हइ